असां राजस्थान जा ख़ासिकरे जेके विछिड़यल समूह आहिनि उन्हनि जे सामाजिक उद्धार जे लाइ उन्हनि जी आर्थिक स्थिति सुठी करण जे लाइ असां इहो करे सघूं था कि शहर में जेके बि पुराना कलाकार आहिनि या जिनखे धंधो करण जो कौशल आहे अहिड़नि माण्हुनि खे ॻोल्हे करे उन्हनि खे अहिड़ो अहिड़ियूं सुविधाऊं मुहैया करायूं या उन्हनि खे लोन वग़ैरह जी सुविधाऊं कराए करे उन्हनि खे अहिड़ो सलाहूं ॾियूं जंहिंसां उहे इन कला खे विकसित कनि ऐं ज़ालू पंहिंजे घर में वेही करे लाख जा चूड़ा ठाहे सघनि थियूं तंहिंखां सवाइ जेवर ठाहे सघनि थियूं ऐं कढ़ाई करे सघनि थियूं बैग्स कपिड़े जा बैग ठाहे सघनि थियूं त अहिड़ी तरह जी सलाहूं ॾई करे उन्हनि खे पैसे जी मदद करे असां उन्हनि जे लाइ हाट बाज़ारि जो अरेंजमेंट कयूं ऐं उते बाज़ारि में उन्हनि जा दुकान लॻाए करे उन्हनि खे आर्थिक रुप सां मजबूत करे सघूं था जेंहिं सां हू पंहिंजी कला खे विकसित बि कंदियूं ऐं सभु सभिनी ताईं पहुंचदी हुननि हुननि जी कलाकारी ऐं ख़ासि करे उन्हनि खे पेसनि जो बि बंदोबस्तु थींदो